سفر کے دوران ثقافتی صدمہ ایک عام تجربہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جب آپ کسی نئے یا مختلف ثقافتی ماحول میں ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی خاص سفر کے دوران ثقافتی صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہو تو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقعات اور اصل تجربات کے درمیان فرق ہے ثقافتی صدمہ کا سامنا کرنا پڑا ہو ثقافتی صدمے کو سنبھالنے کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے کہ آپ معاملات کو سمجھیں مختلف ثقافتوں کے رسم و رواج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود کو ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں کھلی ذہنیت رکھیں مختلف روایات اور رویوں کو قبول کریں اور ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کریں مؤثر ابلاغ مقامی لوگوں سے بات چیت کریں اور ان کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں خود کی دیکھ بھال کریں اپنی صحت اور فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور اگر ضروری ہو تو کسی پیشہ ور مشیر سے مدد لیں آپ نے اس بارے میں کبھی کچھ تجربات کیے ہوں